मैंने मेरे पिताजी के लिए आज से दो साल पहले मोबाइल लिया था रियलमी का क्यूँकि मेरे पिता जी एक कृषक हैं तो उनको वह मतलब अब आज तक के उनने बस कीपैड मोबाइल चलाया है और मेरे जो पिताजी हैं वो पुराने ख़यालात के हैं तो उन्होंने बोला कि मुझे अब नया मोबाइल ले दन ले लो ले दो ताकि मैं अब जो वर्तमान में खेती कर रहा जैविक खेतिए तो एक जैविक खेती कैसे कर सकें तो मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी अपन एक अच्छा मोबाइल ले लेते हैं दस ग्यारह हज़ार रूपये का अच्छा आ जाएगा तो मैंने आज से दो साल पहले पिताजी को लेकर दे दिया तो पिता जी ने जब मोबाइल लिया तो उनको कुछ नहीं आता था तो उन्होंने उस मोबाइल के माध्यम से खेतों में समय के अनुसार कैसी दवाओं का छिडकाव करना चाहिए समय समय पर कौन सा बीज बोना चाहिए वह सब देखा और आज उस उस मोबाइल के माध्यम से आज हम लोगों के खेतों में अच्छी उपज हो रही है समय समय पर मेरे पिता जी जो भी है मतलब फ़ोन के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से उसमें पता लगा लेते हैं कि समय समय पर कौन सी अनुभव अनुभव पता कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं तो आज हमको उस मोबाइल के माध्यम से कम एक हमको अच्छा नॉलेज एक अच्छी अनुभूति होती है कि वास्तव में जो मोबाइल है वह एक अच्छा है